हेलो फूल लेना रहए फूलके दोकानमे कोन सब फूल रखए छी

आमके भी पौधा लेना रहए

ओ ई फूलमे कोन कोन फूल रखए छी बढ़िआँ सब फूलमे की सब लागतै गोबर जे सब लगैत छै आम आओर लीची ई सब पौधा भी छै ने आमके भी पौधा दए दिहऽ आओर ओ फूलकेँ भी दए दिहे नहि दुकान पर जाएके लेबहो देखि कऽ

हँ गुलाब फूलमे बहुत सारा खाली छूटल भए जाइ छै ओ सब भी लेना छै चलु ठीक अछि ठीक अछि हँ हंँ ओ तब जेबो दोकान पर कैट दऽ ने

जा रहे है बस किछु देरमे ई मौसम भी फूल वूल लगाबएके छै नहि अभी बरसात हँ हुँ फूल आओर आम भेलए लीची ई सबकेँ पौधा अभी कटहल उटहलके भी अभी लगतै

ठीक छौ तऽ आबि जेबौ हँ हँ एक दू आदमीकए बोलबो तब लए कए जेबौ साथमे हँ अच्छा लए कऽ जेबौ सबकऽ हँ लऽ जेबौ